मूं एमेजॉन मां पंहिंजे लाइ सुठी मॉडन जूती जो ऑडर विधो हो साइज़ मूं पंहिंजो सत लिखियो और सेंटीमीटर में बि मुंहिंजे पैर जो जेको नाप आहे हू बि मूं लिखी मोकिलियो अॼु मूंखे हू ऑडर डिलीवर थियो त मूं जूतो पाए ॾिठो हिकु त साइज़ छह आहियो नंढो और सेंटीमीटर में बि साइज़ घटि हो मूं जॾहिं कि पूरी नाप और साइज़ लिखी मोकली हुई त इहो जूती मूं पाए ॾिठी पैरनि में सोड़ी आहे ॾाढी हलण में ई दिक़त पिए थी जॾहिं घर में चैक करे हलियमि त सहुलो कम आरामदायक न लॻी त मूंखे इहा वापसि करिणी आहे इन ई रंग जी इन ई साइज़ जी जेका मूं साइज़ लिखी सत नम्बर और पंहिंजो सेंटीमीटर में पैरनि जो नापु लिखियो मूंखे उन साइज़ जो सेम रंग और ऑडर खपे जॾहिं मूं ऑडर विधो त हिन हिननि ओके कयी हुई एमेज़ॉन वारनि कि इहो साइज़ अवेलेबिल आहे पर रोंग साइज़ मोकिली आहे हाणे मां हिन ऑडर खे रिप्लेस थी करणु चाहियां कि हीउ पंहिंजो सामान हितां खणी वञनि और मूंखे उन ई साइज़ जो और उन ई रंग जो जेको मूं ऑडर प्लेस कयो उहो मूंखे ॾियनि अगरि हिननि वटि नाहे त मूंखे मुंहिंजा पैसा वापसि करणु खपनि